इस्कूल में हमारा पसंदीदा विषय गणित था और यह इसलिए था क्योंकि जब हम गणित में प्रश्नों को हल किया करते हैं तो उस दौरान हमें ज़्यादा कुछ सोचना एवं याद करना नहीं पड़ता है अगर से हमें किसी भी प्रश्न को हल करने की विधि पता चल जाती है तो हम उस प्रश्न को गणित में बहुत ही अच्छी तरीके से एवं सरलतापूर्वक कर लेते हैं और जब हम से बार बार ऐसा होने लगता है तो उन प्रश्नों को भी हल करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है मैं अपने स्कूल के दिनों में एक दुखद घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जब मैं विद्यालय में ग्यारहवीं क्लास में मौजूद था तो उस वक्त मुझे अपने टीचर से काफ़ी कुछ सुनना पड़ गया था क्योंकि मैं विज्ञान के विषय में गणित कर रहा था क्योंकि मुझे गणित बहुत ही अच्छी लगती थी उस दौरान मुझे अपने विज्ञान के टीचर से काफ़ी कुछ सुनना पड़ गया था